मैं सैयद जफर अली बात कर रहा हूँ भोपाल से मुझको एक गाड़ी चाहिए थी संडे के दिन हाँ जी मुझे कृष्णा ढाबे तक जाना था जी मैं और मेरी फैमिली जा रही है जी उसमें सात लोग करीब रहेंगे अगर बड़ी गाड़ी मिल जाए तो अच्छा रहेगा जी दो गाड़ी लेके जाना तो सही नहीं रहेगा एक गाड़ी में अगर आ जाए बड़ी गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और उसका कितना चार्ज रहेगा कितने रुपए देना पड़ेंगे अच्छा अच्छा ठीक है तो हम सात लोग हैं ऐसी गाड़ी टवेरा हो जीप हो जिसमें हम सात लोग आ जाए हाँ ठीक है संडे को जाना था ठीक है तो मैं आपको अपनी फैमिली से कन्फर्म करके फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक ठीक धन्यवाद